जॾहिं मां स्कूल पढ़ंदी हुअसि त असांजे स्कूल में समारो थींदो हुओ तंहिं वक़्तु असांजे मास्तर अह मंच ते ॻाइण लाइ चवंदो हुओ त मूंखे थोरी घबराहट थींदी हुई पोइ असांजो मास्तर सम्झाईंदो हुओ त घबराहट सां कुझु बि न थींदो मास्तर असांखे हौसिलो ॾींदो हुओ ऐं चवंदो हुओ गहरी सांसूं खणो ऐं अखियूं बंदि कयो सचु कुझु सुठो सोचो ऐं पोइ तव्हां पंहिंजे घबराहट खे काबू पाईंदा ऐं तव्हां सुठो ॻाए बि सघंदा जो मुंहिंजो उहो अनुभव हुओ